जों आबादारिफोरा माबोरैहाय दाउखो फिनानै जोङो बेलेग हादोराव दावबाय हरनो हायो आं बिनि सोमोन्दै बुंनोसै इसे न'फोराव माबोरै फिनानै जोङो गिदिद खालामनानै फाननो हायो जेनोबा दाउ मासे बिदै दैनोब्ला खायसे दाउआ ओ जखायथाम जखायब्रै दैयो खायसे जखाइथाम बिखौ जोङो गहोब्लाथाय बिमाफोरा गनो हायोब्लाथाय मोजांहाय गफायनो जुदि जेबो थान्दा नाङाब्लाथाय गासिबो ओंखारो ओंखारनायनि उनाव बि दाउसा गोरलैनो जोङो आदार होनांबाय आदारखो थारमाने एंखुर एंखुर होनानै जोङो इसे देरब्लाथाय ओंखामफोर दैजों दै फिनानै होनांबाय होनब्लाथाय मास मोनसेसो जाब्ला दाउआ देरखांबोयो बे देरखांबोब्लाबो जोङो आरो माइ होलायबाय माइ होब्लाथाय आरो माइ जानो हानायब्लाथाय देरलायबाय देरै देरै बिबायदिनो आदार जायो बिमायाबो गावबो एरनानैबो जाहोयो बे एरनानै जाहोनाय समावनो जोङो मोजाङै जोथोन लाना माने आदारखो सानसेयाव खनथाम होयोब्ला थाबसिन देरो आरो दाउफोरा आरो न'आवनो थायो बेलेगआव एरजानो थांनो नागेरा जोङो दाउखो देरब्लाथाय उम मास मोननैफोराव ओरैनो सोरबा बायदि सैथानबो थायोना दाउनि दाउ फालोनि गेजेरावबो बे जाय बांसिन आदार सेख' सेख' जायो बिसोरो मथा मथि आधा केजि एक फुवा थिनस'ग्राम बिदि देरो आरो देरब्लाथाय जोङो आरो उनाव दाउज्ला दाउफोरा बांसिन थाब देरो आरो दाउज्लाफोरा ओमफ्राय दाउजोफोरा एसे हिन जाखायो एनिफ्राय देरबोलाथाय जोङो मायो एक केजि दुइ केजि देरब्लाथाय जोङो फाननानै दाउफोरखो ओ गोबां रां मोनो दानियाथ' केजि साराइथिनस' सारिस'आनो थाङो सम सम जोङो दा दाउ मासे फाननानै दाउज्ला दाउ मासे फाननानै जोङो एक हाजार गाहाम मोनोआनो एक हाजार गाहाम मोनब्लाथाय जोङो गोबां दाउ फाननो हायोब्लाथ' जोङो बुरजा लानो हायोब्लाथ' जों गोबाङानो मोनो जोङो मथा मथि मासे दाउआव दाउज्ला दाउ मासे ओरैनोब्लाबो फास'आ मोनखाथारो मानो होमब्ला आदा केजिनि बारा जाब्लानो एक केजिनि बारा जाब्लानो मासे दाउज्ला दाउआव एक केजि देर केजि दाउज्लायानो बांसिन अजन थाखायो आरो ओमफ्राय दाउजोफोरा एसे खम जायो आरो देरनायाबो खम जायो बेखायनो जोङो दाउ अमाखो लानानै औ माबा दाउखो लानानै जोङो ओ मोजां जोथोन लानानै गावनि जिउखौबो खुंलांनो हायो आरो जोङो दाउफोरखो फार्मबायदि बाहायनो हायोब्लाथ' सुबिदा थायोब्ला जोङो बे दाउखोनो मासावनो मास फाननानै गोबां रांबो खामायनो हायो आंथ' बुहुदआनो मोनो दाउ फाननानैब्लाबो दा दाखालिसो आङो दाबो दाउज्ला दाउज्लायानो दङ आङो फानथ'आखै होननानै दोनदों आंनाव दाउआ थारमाने बेमार हाबफैया आरो आरो दाउ न' खाथि खाथिब्ला दाउआ थारमाने बेमार जायो आरो थाब थाब ओमफ्राय जाहा न'आबो एक्स्ट्रानालाय जोंहानियाव बेमारबो थाङा आङो बोसोरफ्रोमबो गोबां रां मोनो आरो दाउ फाननानै बेखिनियानो आरो